साढ़े जैदातर रवाज मकर संक्रांत मनाई जंदी मेला लगदा मेला लगदा बसाखी दा मेला लगदा उधमपुरै बिच सुद्धमहादेव मेला लगदा ते